हाँ नमस्ते अरे हमें पेंटर कराना है घर पर आप खाली हैं कि नहीं अच्छा तो हमारा जो है

एक एक किचन है एक बाथरूम है लेट्रीन है यही सब है दो तीन चार कमरा है यही पेंट करना है कितना पैसा लेगी अच्छा ठीक है फिर अपना लेबर और मिस्त्री लेकर आकर मेरा घर पेंट कर दीजिए हाँ अच्छा तो लेकिन जौन बाय ठेका लेगी कि पैसा पर करेगी ठेका लेगी कि रोज पैसे पर करेगी मजदूरी पर हाँ तो कौन सा पेंट लगवाएं अपने घर पर्पल लगवाए

अच्छा तो पेंट कौन अच्छा होता हा आप आप पेंटर है तो आप आपको पता भी होगा कि पेंट कौन अच्छा होता है नहीं इसके बारे में नहीं पूछ रहे हम पूछ रहे कि पेंट कौन अच्छा होता है चाहे जौन पेंट लगा दें हाँ चाहे जो पार्टी लगाय देऊ अपन मनपसंद पेंट ले जाएँ फिर आप लोग आई जिए मेरे घर पेंट कर दीजिए और जवन मजूरी लेते हैं वो मजूरी बता दीजिए अपना लेबर का खर्चा बता दीजिए हाँ हाँ हाँ त ठीक है अपना लेबर ऊबर का खर्चा अपन जोड़कर जितना पैसा होता उतना हमको बता दीजिए हम करवा लेंगे आपसे काम अच्छा ठीक है फिर आ जाना फिर करवा दीजिए आई के हाँ लेकिन दस कमरा है दस कमरा है अरे उसमें बेडरूम है किचन है और लेटीन है बाथरूम है ये सब हैय और दस दस अच्छा ठीक है आ जाना नमस्ते